ہیلو گڈ مارننگ سر سر میں كلاس الیونتھ كا اسٹوڈینٹ بول رہا ہوں آپ كی اسكول كا سر سر عبد المُعیض نام ہے میرا سر آپ سے ایک درخواست یہ تھی كہ آپ جانتے ہیں سر میرا فادر كا ٹرانسفر ہوگیا ہے بلرام پور میں پوسٹ آفس میں علی گڑھ میں كام كرتے ہیں سر مجھے اپنی تعلیم جاری ركھنے كے لیے مجھے ٹرانسفر سرٹیفیكیٹ چاہیے وہاں پہ ایڈمیشن لینے كے لیے دوبارہ سے جی سر سر میں الیونتھ میں پڑھتا ہوں آپ كی اسكول میں سیكشن بی میں ہوں سر سر راشد سر ایكچوئلی سر آپ سے یہ ریكویسٹ تھی كہ سر مجھے كل ہی سرٹیفیكیٹ چاہیے كل ہی ہم لوگ پوری فیملی سے نكل رہے ہیں اور بلرام پور كے لیے ٹكٹ ہو چُكا ہے

جی سر جی سر جی سر بہت بہت تھینک یو سر